فوٹوگرافی ایک آرٹ ہے اور آج کے وقت میں کیوںکہ سب کے موبائلوں میں کیمرے آ گئے ہیں تو ہر کوئی فوٹوگرافر بن جاتا ہے لیکن فوٹوگرافی کے لیے پرو ہونے کے لیے اس کے لیے تھوڑا سا سیکھنا پڑتا ہے اور فوٹوگرافی جو ہے وہ ہماری سوشل لائف کے اوپر بھی امپیکٹ کرتی ہے وہ اس طریقے سے جیسے کہ اگر کوئی فوٹو کھینچ کر اپنی فیس بک پہ ڈال دیتا ہے کہ یہاں پر روڈ خراب ہے تو اس سے پھر وہ اپنی نگر پالیکا کو یا نگر نگم کو ٹیگ کر دیتا ہے پھر وہ دیکھتی ہے پھر اور وہ ایکشن لیتی ہے اسی طریقے سے اگر کہیں بہت زیادہ غریب لوگ رہتے ہیں تو ان غریبوں کے لیے فوٹو کھینچ کے ڈال دیا کہ ان کے پاس گھر نہیں ہے پھر سرکار اس کے لیے ایکشن لیتی ہے اور بھی اسی طریقے سے شو سوشل لائف کے اوپر امپیکٹ کرتی ہے فوٹوگرافی باقی میرا ایک دوست ہے طارق بھائی جن کی فوٹوگرافی بہت زیادہ فیمس ہے اور یہاں علی گڑھ میں ان کے چرچے ہیں کیوںکہ ان کی فوٹوگرافی کے ذریعے بہت زیادہ بدلاؤ ہمارے علی گڑھ میں دیکھنے کو ملے اور یہ ہماری یونیورسٹی میں جو بھی پرابلم ہوتی ہے اس جگہ کی فوٹو بنا کر بھیج دیتے ہیں ٹیگ کر دیتے ہیں ایڈمنسٹریٹرس کو جس کی وجہ سے ہمارے کام ہو جاتے ہیں تو فوٹوگرافی بہت اچھی چیز ہے اور میں بھی کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن اس کے لیے آپ کا کیمرہ بہت اچھا ہونا چاہیے ویسے تو سبھی فوٹوگرافر ہیں